लेखन रचिना जे बारे में चवणु चाहियां त भई ॾिसो मां कोई कोर्स न कयल आहियां भई नंढपण में जीअं पाणे पढ़ाई कंदा आहियूं अने पढ़ाईअ में असांखे हिते त गुजरात में ॾिसो गुजराती माध्यम में मां नंढपण में हिकु खां ॾह ॿारहं पढ़ियल आहियां त हुन गुजराती माध्यम जे हिसाब सां असांखे सामाजिक सबजेक्ट विषय ईंदो हुओ जंहिंखे पाणि सोशल चवंदा आहियूं त उहो सोशल सबजेक्ट सामाज जो सबजेक्ट जेके विषय आहे समाज विषय हुन में असां घणो कुझु पंहिंजो पुराणो पढ़िया आहियूं त हुनजे पढ़ण जे हिसाब सां अने ॿियों खे सामाजिक कार्य में थोरा वॾा थी करे जुड़ियासीं कोई किथे कार्य थिए थो हुते वियासीं ॾिसण ऑडिअंस थी करे केॾी महिल केॾी महिल पाणि कार्य में शामिल थी वियासीं या भई मूंखे वधीक आदत हूंदी हुई के किथे बि कुझु भाषण चालू हुजे सुठो कोई कार्य हलंदो हुजे कोई भाषण प्रचार चालू हुजे उहो ॿुधण जी ॾाढी आदत हूंदी हुई त हुन ॿुधी ॿुधी करे अॼुकल्ह जंहिंखे चवंदा आहियूं न मोटीवेशनल स्पीकर्स पाणि यूट्यूब था हाणे सर्च करे बि ॾिसंदा आहिनि माण्हू मोटीवेशनल स्पीकर उहो मुंहिंजो नंढपण खां माना हलंदो हुओ की सोसाइटी में कुझु फ़क्शन थी वियो कोई माण्हू वॾो आहियो आहे उहो कुझु ॻाल्हाइण वारो आहे त हुते वञी करे वही रवणो अॻियां ॿुधणो साम्हूं छा थो ॻाल्हाए इहा बचपन में कोई कोई अहिड़ियूं पुस्तकूं हूंदियूं हुयूं के जेकी असांखे बुक स्टोर फेयर लगंदा हुआ पुस्तक मेणो हिते चवंदा आहियूं असां गुजरात में पुस्तक मेणो लगंदो हुओ पोइ हुते कोई अहिड़ी बुक ॾिस ॾिसंदी हुअमि मां चौपड़ी ॾिसंदी हुअमि त उहा वठी छॾंदी हुअमि पोइ घर हुनखे पढ़ंदी हुअमि माना मुंहिंजो व्याकरण ऐं मुंहिंजी जेकी संरचनाऊं पहेलियूं आहिनि जेकी माना ठहियल आहिनि उहो मुंहिंजो उन्हनि सभिनि पढ़ण जे हिसाब सां उनजे हिसाब सां ने ॿुधण जे हिसाब सां भई ठहियूं आहिनि त हुन हिसाब सां भई मूंखे नंढपण खां थोरो ईअं थींदो हुओ के मां लेखकु थिया कुझु पंहिंजो लिखां ऐं कोई कोर्स हुन में हिन में भागीदार कोन्हे हुन में खाली ॿुधण ऐं पढ़ण ई वधीक कमु कयल आहे ॻाल्हि में बाक़ी कोई अहिड़ो प्रोफ़ेशनल शइ नाहे हिन में अने माण्हू चवंदा आहिनि के हिकु लेखकु थियणो आहे न त हिकु सुठो वाचकु थियणो पहिरां ज़रूरी आहे अने ॿुधण ॿुधणवारो माण्हू थियण ज़रूरी आहे ॿुधंदासी ऐं पढ़ंदासीं न त अॼु ॻाल्हाए सघंदासीं ऐं लिखी सघंदासीं जय झूलेलाल